डिजीटल आर्ट मेरे अनुसार दिक्खो जी डिजीटल आर्ट ओह् होंदी ऐ कि जेह्की चीज़ की कोई बी जेह्कियां टेक्नोलॉजियां आवा दियां नमीं जेह्की चीज़ां आवा दियां जियां कंप्यूटर आवा दे फोन आवा दे उंदे पर जियां उंदी मदद लेइयै तुस मतलब कोई चित्रकारी बनाई सकदे जां फिर कोई ओह् मतलब एह्दे थ्रू जिन्ना बी तुस जादै जादै इंया कोई चेहरे बनाई सकदे जां कोई सीनरियां बनाई सकदे ओह् मतलब कोई ओह् कंप्यूटर यूज़ करदा ते ओह् ओह्दे थ्रू कियां कोई शैल होई सकदियां जेह्ड़ियां इंसान बनांदियां उंदे बिच दिक्खो जी कोई इन्नी कोई अलग अलग चीज़ां निं होनियां ओह् सारे कंप्यूटर इक्कै नेही आर्ट उनें बनानी ही ते भी चित्रकारी बनानियां ते जेह्के लोक बनांदे ते ओह् उंदे बिच झलक जेह्की ओह् स्हेई होंदी ते पता लगदा की उंदे बारे च लोग की किस स्हाबै दे इंदा दमाग चलदा ते पूरा मतलब कि ओह् आकदे न कि चित्रकारी दे चित्रकारी दिक्खियै तुस पंछानी सकदे कि एह् बंदा कनेहा होग कनेही एहदी मतलब कनेही सोच होग किस स्हाबै दा बंदा होग ओह्दे कन्नै तुस पंछानी सकदे पर अगर इसी तुस ओह्दे कन्नै सोचो कि डिजीटल आर्ट ओह्दे थ्रू सोचो तुस पता निं करी सकदे की कुन्ने कीती ऐ की किस स्हाबै दा बंदा होग ते एह् डिजीटल आर्ट ते इंसानें अग्गें फेल ऐ पैह्ली गल्ल ते इंसानें दे जेह्की चित्रकारियां होंदियां ओह्दे अंदर मतलब जेह्ड़ियां ओह् सोचा दा ओह् दमाकै च केह् सोचा दा ओह्दे दिलै बिच केह् ऐ ओह् जो ऐ ओह् सोची सकदा अपने थ्रू चित्रकारी अपनी की ओह् किस स्हाबै दा बंदा ऐ ते एह् साढ़े इन्सानें कोला शैल ते कदें निं होई सकदी डिजीटल आर्ट